लेखन के जे छै आब्जेक्टिविटी जे होइ छै ठीक छै ओ सबसँ लेखन के चुनौतीपूर्ण पहलू छै वस्तु स्थिति जे होइ छै ओकर अहाँ ईमानदारी पूर्वक चित्रण करियौ ई जे छै कोनो लेखन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू छै अगर अहाँमे आब्जेक्टिविटी नहि छै ठीक छै अहाँ तथ्य आओर स्रोत के ईमानदारी पूर्वक अपन लेखन मे नहि समायोजित केने छियै अहाँ मे आब्जेक्टिविटी नहि अछि तऽ अहाँके लेखन जे छै ओ कखनो सकारात्मक नहि छै ओ हमेशा जे छै संदेह के घेरा मे छै तैं लेखन के सबसँ पैघ जे छै पहलू हम बुझय छियै चुनौतीपूर्ण पहलू जे छै ओ छियै आब्जेक्टिविटी क्रीएटिव ब्लाक सॅं अवगत छी उपयुक्त रचनात्मक विषय नहि पाबि सकै छी ओकर कारण इएह छै जे अगर अहाँ क्रीएटिव ब्लाक पर जे छै जाके अपन विचार रखै छियै तखने टा ई संभव छै